कुछ दिन पहले मुझे एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए एक भारी साड़ी खरीदनी थी जो मैं अपने और जो यह मुझे अचानक ही खरीदनी पड़ी थी इसके लिए मैं मेरे पास की ही दुकान से एक साड़ी खरीदने के लिए गई और दुकान ने मुझे जो एक साड़ी पसंद आई है दुकानदार ने मुझे उस कपड़े की तारीफ करी और इतनी तारीफ करी उसका डिजाइन तो जो उसका प्रिंट था वो काफ़ी अच्छा था पर कपड़ा जो है वो आजकल जो नए नए तरह के कपड़े चलने लगे हैं उन कपड़ों में वह साड़ी थी दुकानदार ने उस कपड़े की इत्ती तारीफ करी और अपने विश्वास पर मुझे वह दिलाई वह साड़ी की आप ये मेरे विश्वास पर लेके जाइये पर मैं और काफ़ी महंगी भी थी वह साड़ी और वह उसका अनुभव के लिए कि उसने कहा था कि आप इस कपड़े का अनुभव कीजिए बहुत ही अच्छा कपड़ा है यह आजकल बाजार में नया आया है और मैं वह साड़ी घर ले आई और जब पहली ही बार में जब मैंने उसकी साड़ी को धोया तो वह कपड़ा सिकुड़ गया साड़ी भी छोटी हो गई तो इस कपड़े के बारे में साड़ी में मेरा बहुत ही बुरा अनुभव रहा है